जय झूलेलाल घरेलू एनर्जी ऑडिट वर्कशॉप में मां हींअर नयो घरु ठाहियो आहे ऐं तव्हां मूंखे थोरी सिफ़ारिश ॿुधायो त मां पंहिंजे घर में कीअं पंहिंजे घर खे जेके कार्बन फुटप्रिंट आहिनि उन्हनि खे घटि कयां पंहिंजा पैसा बचायां बचाए सघां ऐं घर में एनर्जी एफिशंट पंहिंजे घर खे मां कीअं थी ठाहे सघां